باورچی خانے میں بالٹی ہانڈی چمچی چاقو ان سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو ہانڈی کو سبزی پکانے میں استعمال کیا جاتا ہے چمچی کو سبزی نکالنے میں استعمال کیا جاتا ہے اور بالٹی اس کو پانی ڈھونے میں استعمال کیا جاتا ہے گیس سلنڈر اسی سے کھانا پکایا جاتا ہے یہ کھانا پکانے کا سب سے اہم گیس سلنڈر کو سمجھا جاتا ہے گیس ہونے کی وجہ سے ہی کھانا بنتا ہے اور اسی طرح چاقو یہ سبزیوں کو کاٹنے میں مدد کرتا ہے